आं सांग पात्रांव हय रे सांग पात्रांव कितें रे खबर आं हां हां कळें कळें कळें कळें केन्ना जाय आशिल्लो पात्रांव सांग मरे म्हाका डेट सांग मरे परवां परवां कितें येता परवां आमचो बरिस्तार बिरेस्तार येता मरे परवां आं कितल्या कितल्याची तुका ऑर्डर जाय आं आसा मरे आमचे हय काळबोटां आसा मरे आमचे कडेन ती इस्वण आसा मागीर तुका पाप्लेटा आसा हय चोणाक आसा बरें आतां मरे आमचे हांगा मरे काल्वां बरी मेळटा कळें तुका काल्वां तुका करूं जाल्यार सांग हय मेळटली मेळटली काळुंदरा मेळटली हय आसतलीं पळयता पळयता वयतलें आमी गरोवपाक वयतलें आमी तेन्ना पळयता कांय टेन्शन कळ्ळें तुका मात ते केन्ना जाय केन्ना जाय तुका बिरेस्तार काय सकाळी दिल्यार जाता मरे आं बरें बरें बरें आं बरें बरें तुका पावयता हांव मात्शी तुका तीन काळुंदरां म्हारग पडटली तुका उपकारता नू हय रिस्क घेवपाक कांय ना आं आं बरें बरें आं आं पत्रांव आयक आयक म्हाका मरे तुका ती हे उपकारतां क कालवां बीन उपकारतली बरी आसा नू बरी फ्रेश आसा हय खावून पळय हांव सांगता तुका अरे शिणानो सगळें आसा म्हजे कडेन तुका जाय तें सांग शिणानो शिणानो कालवा जाय कालवां हाडटा बरें बरें मात्शें म्हारग पडटलें आं पात्रांव रेट मात बरी लागता आं बरें पात्रांव बरें बरें बरें पात्रांव ओके